हैल्लो हां जी नमस्ते केह्ड़ा फोन लैना तुसैं केह्ड़ी कम्पनी अच्छा एमआई दा किन्ने किन्ने रपे तक लैना किश्तां पर लैना जां इय्यां लैना अच्छा किश्तें पर लैना जां इय्यां लैना ऐ कैश किश्त तुस ज्हार रपेया रक्ख लैओ जां दो ज्हार रक्ख लैओ अपने स्हाब कन्नै अच्छा हां कवर बी लाई देगे ग्लास बी चढ़ाई देगे अच्छा और और फोन बड़े स्हेई कम्पनी दे न तुसें कोई टैंशन नि लाओ तुस दस ज्हार रपेआ देऊड़ेओ ते बाकि तुस किश्तां दिंदे रवेओ जिन्नी जिन्नी ज्हार रपेआ रक्खनी होगी ज्हार रपेआ रक्खी लैयो दो ज्हार रक्खनी होगी दो ज्हार रक्खी लैयो अच्छा नेईं कंप्लेन फोने दी कोई कम्प्लेन नी होगी फोन तुसें स्हेई गै देगे ठी ठीक ऐ फ्ही आई जायो ते ले लेई लैयो फिर ठीक